ऐनिमल पिक्चर ॾिसण हलूं था अॼु राति जो मां टिकेट ॾिस ॾिसी वरिती आहे बुक माए शो ते त साढी ॿारहां जो शो आहे ऐं साढी टे कलाक हा साढी ॿारहां जो शो आहे चार वॻे आराम सां ईंदासीं साढी टे कलाक जी अरे पर राति जो त फ्री आहियूं न ऑफिस मां ॾह वॻे ताईं अची वेंदासीं तुंहिंजो घणे वॻे खुलनि ऑफिस छुटंदो हा हा हा त उन हिसाब सां ई मां साढी ॿारहां सोचा थो की असांजे घर खां त पंज मिंट ई आहे न थिएटर त खाई रोटी फटाफटि ॾह मिंट में ई खाई वठिजे पंज मिंट में असां ऐं चई जाइंसि जागरण ते वञिणो आहे तूं आहीं मां आहियां मयूर आहे ऐं शिवम आहे ॾिसां थो न ॻाल्हायां थो न हाणे टाइम त आहे न हाणे शाम थी अञा हाणे फटाफटि मां पंजे मिंटे में कयां थो थो वटि क्रेडिट काड पयो आहे छा हुन ते डिस्काउंट आहे हिकु ते हिकु व्योम खे त इंडसंड आहे मूंखे एस बी आई खपे हिकु टिकेट अढाई सौ रुपिया अथई अरे अढाई सौ रुपिया अढाई सौ रुपिया हिक आहे न त हिक ते हिक आहे माना हिकु सौ पंजुवीह रुपिया थिया न उहो सस्तो थियो न ऐं राति जो बि आहे मस्तु खाई पी करे वेंदासीं मस्तु आराम सां सुबुह जो चार वॻे अची करे हिते इडली वड़ो खाईंदासीं हा हलूं था न यार मुश्किल सां त मिलंदो आहे टाइम असांखे हा ॿुधाए फटाफटि कमु हा कमु कमु निपटाए वठि त पोइ ॿारहें वॻे खां पोइ रसोई खाई करे निकिरंदासीं ऐं रनबीर कपूर जी ऐक्टिंग बि जामु मस्तु अथई थोरी वाइलंट वधीक आहे पर मूवी जाम सुठी ठही आहे ऐं ॿ सौ टे सौ करोड़ रुपिया त हुन जो पर स्टोरी सुठी ठही आहे स्टोरी सुठी ठाही अथईं हा उहो त आहे सतरि करोड़ त खाली रनबीर कपूर वरितो पिचर जे लाइ हा ठीकु आहे न वधियल आहे न भई इहे बि वधनि हल ठीकु आहे पोइ मिलूं था ठीकु आहे ओके ओके राजा ओके